हमारे क्षेत्र में यदि कुछ किसान के साथ अन्याय होता है या किसी फ़सल मसल ख़राब होती है तो मीडिया बाकायदा उसका उसको मतलब आवाज़ उठाता है अच्छा रेस्पान्स देता है उस किसान का साथ देता है आन्दोलन करवाता है उसपर मीडिया ही एक ऐसी है चीज़ है जो जनता की बात पहुँचाता है अभी आपको बताया जाए कि यदि किसान का नुकसान होता है जैसे बारिश की वज़ह से फ़सल खराब हो जाती है उसके बाद गेहूँ चने के समय पानी मौसम ख़राब हो जाता है इससे कि फ़सल ख़राब हो जाती है तो मीडिया ही एक मुआवज़ा का ऐलान करवाता है मुआवजा ही किसान की बात किसान की बात सरकार तक पहुँचाने का काम मीडिया ही करता है मीडिया ही करता है मीडिया मीडिया किसानों के दुख सुख में साथ देता है और मीडिया ही मतलब एक मीडिया ही एकमात्र है जो किसानों को किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवज़ा या उनकी चर्चा या उनकी बातें सरकार तक पहुँचाता है और किसान ही और किसान ही मीडिया को सारी सच्चाई बताता है और मीडिया ही खेतों में जाकर मुआयना करता है कि किसको कितना नुकसान हुआ कितना किस किस का नुकसान नहीं हुआ किसको कित कितना मुआवज़ा मिलना चाहिए किस कितनी फ़सल खराब हुई है इसलिए हमारा तो मानना है कि मीडिया ही अब जन जन तक बात अपनी पहुँचाती है यदि मीडिया न हो तो किसानों की बातें अधूरी रह जाएँ क्योंकि कुछ कुछ बातें कुछ बातें है मीडिया तक ही रहती हैं और कुछ बातें सीमित भी रहती हैं कुछ मीडिया ही ऐसा है जो मतलब सारी मतलब किसानों को सारा म सारा म दुख मुसीबत सॉल्व कर देता है और उसके अलावा किसान मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता है